ہیلو جی کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں اچھا میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فون دکھائی دیے جو کہ پانچ ہزار روپیے کے تھے میں نے وہ ییڈ فونس آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فون مجھے ملے تو بہت اداس ہوا کیونکہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں نہیں بہت ہی بیکار ایئر فون ہے یہ